हाँ मैंने कई साड़ी पोशाक शैली हैं जिसमें से मैंने लेडिसों के ब्लाउज लहंगे सूट प्लाज़ो आदि सिले हैं पुरुष में मैंने पेंट शर्ट कुर्ते धोती पजामा आदि सिले हैं और मैंने कुछ कपड़ों में धागों की कढ़ाई की है चंदेड़ी की साड़ी महेश्वरी की साड़ी जो कलाकृति रहती है उस तरह की कई साड़ीयों पर मैंने कढ़ाई की है मुझे यह दोनों अति सुंदर और पसंद है और मैंने तुछे कुर्ते की डिजाइने और कुर्तों के ऊपर काँच के बटन आदि लगाए जाते हैं उससे कुर्तों की शोभा बढ़ाई जाती है जैसे कि लेडिसों के बटन बेलवेट तथा काँच के होते हैं वैसे ही पुरुषों के बटन भी काँच के होते हैं